जी हाँ मुझे नल का पानी मिलता है और अगर जिन लोगों को नल का पानी नहीं मिलता है उनको नल का पानी मिल जाए तो उनका जीवन जो है वह बहुत ही अलग हो जाएगा पानी जो है हमारे देश में बहुत ही बड़ी समस्या है पानी की जिन जगहों पे पानी नहीं मिलता है वहाँ पे जो जिंदगी है वे बहुत ही कठिन होती है क्योंकि हमारे जो जीवन है वह पानी के ही इर्द गिर्द घूमता रहता हैं जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करने से लेकर रात में सोने के पहले ब्रश तक हमारा जो दिन है वे पानी से ही चालू होता है और पानी पे ही खत्म हो जाता है बीच में खाना बनाना ऑफिस में जाने पर पानी पीना खेल के आने के बाद पानी पीना सारी चीज़ें जो हैं वे पानी पे ही हैं तो इस तरह से अगर पानी हमें न मिले तो जीवन काफ़ी कठिन रहता है यह कम मिले तो भी कठिनाइयाँ आती हैं साथ ही साथ पानी जो मेरे यहाँ आता है वह पानी साफ पानी आता है और काफ़ी अच्छा पानी रहता है सुबह नल का पानी जो रहता है वह मीठा और एकदम ताज़ा पानी रहता हैं जिससे कि मन जो है वह खुश हो जाता है अगर जिन लोगों के जीवन में पानी नहीं हैं और उनको पानी दे दिया जाए तो उनकी काफ़ी सारी समस्याएं जो है वह हल हो जाएंगी और उनका जीवन जो है वह असान हो जाएगा साथ ही साथ अगर जो पानी लेना है वह काफ़ी दूर जाना पड़ता है दो दो चार चार किलोमीटर चलना पड़ता है वह न चलना पड़े तो लोगों का समय भी बचेगा और साथ ही साथ उनको जो मेहनत है वह भी बच जाएगी